हमरा देखयमे लागय छै उ बढ़िआँसँ मैना कौआ बोगरो ई मैना कौआ बोगरो कबूत्तर कबूत्तर आओर अथी देखयमे सबसँ बन्हियाँ लागय छै आओर पन्दूबी आओर की गरूर तऽ उ तऽ आओर सब अथी रहय छै देखयमे गरूर बड़का बड़का लोल रहय छै देखहो साँपके उ पकड़य छै तऽ गीर गील जे छै साँप गील जे छै उ बड़का गरूर डकहर आओर तब ओ आओर बाग महिना छै गहुम महीनामे गहुम बीछ लै छै मकइ महीना मकइ बीछ लै छै मैना कौआ कोयलीके कोयली बढ़िआँ लागय छै बोली सुनयमे कोयली सुनयमे बढ़िआँ बोली लागय छै कौआ आर कैं कैं करय छै कोयली बोलय छै ने सुनयमे उ बढ़िआँ लागय छै खूब बढ़िआँ लागय छै आओर तब दोखो जे रहय छै रहि जाइ छै साँप खाइ लै छै दोखो साँप खाइ लै छै की कहय छै देखयमे ठीक नहि लागय छै ओ देखयमे ठीक नहि लागय छै ओ साँप आरो खाइ लै छै मछली जाइ छै मछली खाइ लै छै लोलाके निकालिके अथी कऽ लै छै बोगरो कबूतर देखय बन्हिआँ लागय छै कबूतर आबय छै अँगना देखयमे बड़ा सुन्दर लागय छै मैनो देखयमे बड़ा सुन्दर पड़बा छै ओहो बड़ा सुन्दर लागय छै देखयमे चिड़ै सब रङ्गके चिड़ै देखयमे बनहिआं होइ छै सुगा